माती म्हणजे भुसभुशीत माती थोडे बारीक गुणे अशे बी आशिल्ली मिस्तुराद माती आनी चड करून काळी माती आसल्यार खंयच्या तरी पालो बिलो पडून कुसून जी माती आयल्या ती चड सुपीक माती ती घाल्यार झाडां बरी वाडटात आणी शेण म्हणल्यार खरें शेण गोरवांचें जें सुकतोकूर ताजी मळपी म्हणटा शेणाची ती झाडांग घाल्यार खूब बरें म्हणटा आनी गायडोळाचें सारें म्हणजे अशें गायडोळाचें सारें करता आसतना शेण सगळो भाजी पालो झाडांचें कातरून उडयता तें म्हणजे लुंवणी जावं तें करतकूच जें मेळटा झाडांचो पालो र रानचे कुडीतली भाजयेचीं सोलां अशें घालून आणी तातून तण सोण्णां माती अशें घालून जें सारें जाता तें गायडोळाचें सारें तें घालून खूब बरी झाडां यें जाता माई शेणयो थापतात त्यो शेणयो थापून मातश्यो यें जाल्यो काय ताजोय पिटो करून घालतात माडयांक तर शेण खुब्ब बरें म्हणटा माडयो ल्हान आसतना बी घालता पय ताजे शेण घालीत जाल्ल्या बरें पीक येता म्हणटा हेजें सो अशी माती बरी